हमारे जो राजस्थान में जो स्थानीय कला जो है ज़्यादातर तो राजस्थान में जैसे घूमर वाला चलता है है ना तो ये है कि घूमर की जैसे जो नृत्य के जो आसन है वो हम हमारे मंत्री जी ने करवाई है दीवारों पे लगवाये हैं एक मांडना की है तो ये सारे शिल्पकार उन्होंने लगवाई है जिससे पता चले कि हाँ भई जोधपुर में कौन कौन सी जो है ये चित्रकलाएं ज्यादा आकर्षित करती है तो हाँ जब हम देखते हम भी जब जोधपुर वासी होने के बाद जब हम भी उन चीजों को देखते हैं तो हमें वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है और इनको मान्यता तो हाँ हम भई राजस्थान के हमारे यहाँ से जो घूमर चलता है तो हमारे मानना यही है कि आप घूमर वाली जो कला है नृत्य के जो आसन हैं उनको ही हम मान्यता देंगे क्योंकि जब वो ही अच्छी है तो हमारे हिसाब तो मान्यता तो उन्हीं को मिलनी चाहिए हम हमारे जो सभ्यता है उसी को आगे करेंगे तो और घूमर जो है हमारे राजस्थान का मेन नृत्य है जो काफ़ी जगह इतना फ़ेमस है देश विदेश में तो मुझे तो लगता है भई हमारे जो घूमर डांस की जो पोजीशन जो है आसन है उन्हीं को चित्र कलाओं में ज़्यादा मान्यता मिलनी चाहिए क्योंकि उनसे ज़्यादा बेहतर हमको कोई लगता नही है